हम अपनी बनाई हुई पेटिंग्स को कई प्रकार से संभालकर रख सकते हैं जैसे कि आज के युग में कई सारी चीजें चल रही हैं लेमिनेशन चला है रैमिंग हो की जाती है लग्स कोटिंग की जाती है और आज का युग तो ये है कि हम अपनी पेन्टिग्स को विथ फ़ोन के जरिए भी हम सम्भाल कर रख सकते हैं हम जहाँ चाहें जहाँ जरुरत हो उस समय हम उसे शो कर सकते हैं यदि हमारे पास बनाई हुई पेन्टिंग्स हैं तो उसे हम लेमिनेटेड करवा के रखें और अगर नहीं बन पा रहा है कि हमारे पास वह व्यवस्था नहीं है तो एक सिम्पल सी पन्नी में उसको पैक करके रखें ताकि उसके उपर नमीं ना हो ताकि वो खराब ना हो